हम सभ पाबनि जे मनेलहुँ बड़ी धूमधामसँ मनाबै छियै छठ पाबनि अइ जकरा हमसभ मनेलहुँ तऽ बड़ी ही धूमधामसँ मनेलहुँ आओर पहिले हमसभ गेलहुँ नदी किनार छै या तालाब छै पूरा चारू तरफ ओकरा साफ सफाइ केलहुँ केलाके बाद घाट बनेलहुँ घाट बनेलाके बाद केराके थम्म सभ छै ई सभके सजेलहुँ बहुत अच्छासँ फेर सभ आदमी मिलजुलिकऽ नया वस्त्र पहिन कऽ हुनकर प्रसाद बनेलहुँ बनेलाके बाद जे सहै छथि निर्जल उपवास केलक बड़ी उत्सवके साथ खरना होबै छै खरनाके प्रसाद होबै छै ई सभ पुआ पूरी इएह सभ बहुत ही फल छै ई सभ चाहलो आओर बहुत उत्साहसँ हमसभ हिनका पर्वके जे छै छठिके मनेलहुँ एनाही होली छै होली भी हमसभ बहुत ही एक खुशहाल त्योहार मनेलहुँ जैमे रङ्ग अबीर सँ जे छै से खेललहुँ एक दोसरासँ मिललहुँ जुललहुँ आओर सभ आदमी मिलजुलिकऽ होली खेललहुँ ई सभ पर्व बहुत ही सिनेह पूर्वक छै अइ सभपर मे बहुत ही आनन्द आबै छै मिथिलाके अछि अइ पर्बमे तनिको ई नहि बुझैत कि जे कतऽ छी एकदम सभ आदमी घरके रहलहुँ आओर सभ आदमी हिलमिलके समाज सभ अछि सभ आदमी एकसाथ हमसभ हँसी खुशी पर्ब मनेलहुँ ओहि प्रकार जितिया छै जितियामे जेना निर्जल तीन दिन के ओहूमे उपवास होबै छै ओइमे एकटा खरो खोटोके नहि होबे छै आओर जे व्रत करै छथिन हुनका कोनो ई कोइ काम नहि उ करथिन एकदम बैठल रहथिन एकटा खर भी नहि तोड़ि सकै छथि तै प्रकारसँ जितिया मनैलक जितिया मनेलाके बादमे बहुत ही अच्छासँ हुनका जे छै से पर्बके पालन केलनि आओर ओइमे बहुत खिस्सा होबै छै जितिया पर्वमे राखीके त्योहार हमसभ भाय बहिन मिलकऽ राखीके त्योहार ओइमे मिष्ठान ई सभ धागाके प्रतिक बहुत स्नेह आओर भाय बहिनके रक्षा के लऽ कऽ इएह सभ जे छै से बहुत सुन्दरसँ हमर सभके मिथिलाक पारम्परिक व्यवस्थासँ जे छै से मनेलहुँ आओर उत्साहके साथ अइसन बहुत त्योहार होबै छै जे मिथिलामे जे हमसभ मनाबै अछि एतेक अपनापन आओर एतेक सुन्दरसँ मनेलहुँ जे पूरा घरमे एकदम खुशी पूर्वक आनन्द एहि आनन्द आबै छै आओर देखलहुँ तऽ मोन खुश भऽ गेल सभगोटा मिलकऽ ई पर्व जे अइ से मनाबै छी आओर बहुत सुन्दर लागैत छथि कि पर्वमे छै एतेक सुन्दर आओर एतेक खुशी पूरा गम बिसरिकऽ ई पर्व मनेलहुँ विधि पूर्वक हमसभ जइ पर्वके छै ओइ पर्वके जैसे तिला सन्क्रान्ति लाइ बनेलहुँ चूड़के लाइ बनेलहुँ मुरहीके लाइ बनेलहुँ तिलके लाइ बनेलहुँ आओर चारि बजे भोरे नहेलहुँ फेर सभ आदमी दही चूड़ा पौड़ैल रहै छै वएह सभ फेर दही चूड़ा खेलनि लाइ मुरही खेलनि तऽ ई सभ पर्वके जे इएह सभ नियम निष्ठा बहुत होबै छै जे हमसभ मिथिलामे मनाबै छी